आइकाल्हि हमरा आरके बगलमे फील्ड छै जाइ छियै दौड़ै लए भोर कऽ आओर संगी साथी छै ओहो सब जाइ छै नहि गेल तऽ हमरा सब लोग अयलहुॅं दौड़ धूप कऽ अयलहुॅं शरीर तन्दुरुस्त रहै छै बढ़िऑं रहै छै कोनो बेर बिमारी नहि रहै छै दिकदारी नहि होइ छै पएर हाथ दर्द नहि करै छै हमरा आरके फील्ड छै बगलमे दौड़ धूप करै बला हवा लगाबै बला हवा लगेलहुॅं सबगोटे गेलहुॅं चारि गोटे पाँच गोटे से खेल धूप कऽ अयलहुॅं हवा बीया लगा कऽ बूलि लैरि कऽ सगरे सऽ रोड छै हमरा आरके घोरे फिरै बला हवा लगबै बला हवा लगा कऽ आबै छी देह बढ़िऑं रहै छै कोनो बेमारी नहि रहै छै फ्रेश लागै छै दर्द नहि करै छै टाइम भात सब चीज ठीक रहै छै तन्दुरुस्त होइ छै बोलनाइ खेलनाइ बोलनाइ सऽ डाक्टर नहि तऽ बुनै सऽ ठीक रहै छै कोनो बेमारी अथी नहि आबै छै बेमारी नहि होइ छै ठीक रहै छै भोर कऽ बाजलासँ हवा लगेलासँ खेलनाइ धुपलासँ ठीक रहै छै